फोव आमी हेजे रोसांतले करता फोव आमी हेतले बटाट फोव करता परत हे गोड फोव करता म्हणजे गोड बी घालून तशें करता बटाट फोव आनी हे आनी हे करता फोव आनी गोड फोव तीक फोव करता उसळ करता आमी चण्याची मुगाचे मुगाच्यो कोम काडून करता ते गाटी परत उसळ्याची आमचे हरबऱ्याची करता कोम काडून करत जाल्यार ते बरे आनी जी चवळ्यांची चवळ्यांची उसळ करतात चवळे अरसाणें आनी ती बोडगी म्हणून मेळटा ते आडसाण हे चवळी तेंचे बरी येता उसळ खीर करता आमी खीर मणगाणें परतें हें करता आमी मणगणें आनी मागीर साकरभात पातोळ्यो करता मोदक नेवरे बोंस हें आनी आतां आमचें लाडू खाजें करता शंकर पाळये भाकरी आमी करता पाणसाची रव्याची सान्नां करता सान्नां इडल्यो धो धोदेल धोशी काप करता गाजराचो हालवो करता परत गाजराचे खीर करता नाशण्याचें तिजान करता शिरो परदे बेसन लाडू मोतीचे लाडू करतात परत शेव लाडू करतात बेसन घालून परत हें आमचें बेसनाचें हें करता मोती चूर लाडू करतात रव्या लाडू करतात रव्याचे हे करतात नाशण्याचे लाडू करतात नाचण्याची ती जाण करता शेवयाचें शेवये करता आ कस्टड हें करता कस्टर्ड घालून कस्टर्ड पावडर कस्टडाचे हे जेली करपाक मेळटा कस्टडाची हें आनी कस्टडाची केकूय करपाक मेळटा केक नाल्लाचें लाडू करपाक मेळटा आमकां नाल्लाचीं कापां करपाक मेळटा नाल्लाचेर असले फोव करपाक मेळटा बन्स करपाक मेळटा केळ्याचो हालवो करपाक मेळटा बटाट्याचो हालवो करपाक मेळटा लोकीचो हालवो करपाक मेळटा शंकरपाळी करपाक मेळटा खार करपा मेळटा म्हणजे अशें करपा मेळटा दोन तीन पासी जे अशें मेळटा ते करपाक मेळटा तशें शंकर पाळी चिरोट्यो करपाक मेळटा ते बालू म्हणून ते करपाक मेळटा स्वीट तांदळांची खीर करपाक मेळटा पायसू करपाक मेळटा आमकां साबू दाण्याची खीर साबू दाण्याची हे करपाक मेळटा खीरूय करपाक मेळटा साबू दाण्याचे आमकां पापड सुद्दां करपाक मेळटा परत साबू दाण्याची खिचडी करपाक मेळटा